आमची अरावण्ड आतां आतां रातचें आसा जाल्यार टू थावझण जाता जाल्या स दनपारचें सकाळचें आल्या वन थावझण फाय हंड्रेड

रातचें आमचें तशेंत जालां आतां सो टुरिस्टाचो सिजन आसा आतां आनी प्लस पॅट्रॉल वाडलां सगलें म्हारग सगलें तहेंत आहा बट बसीन लोक खूब आसता आनी मागीर ते खंयचेय लोक येतात तेंस थंयसर सामेन दवरपाक जागो मेळाना आमच्या हेतून तुमकां आमी सगलें फूल फसिलिटीज दिवन आराम सेर व्हरता प्लस फास पावयता जातलें ना वाडयतले एक्श्ट्रा दोन पांचशे रुपया लागतले आमची अर्टिका एकटेंत आसा आल्यार तुमकां आतांच्यात तशें चडशें मेळचें ना मॅक्स टू मॅक्स तुमकां लागटी गाडी आल्या स्विफ्टूत मेळटली